हां एह् बड़ा जरूरी ऐ कि साढ़े अस साढ़े ञ्यानें साढ़े न्यानें दे बी न्याने डोगरी च बोले क्योंकि डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ ते इसी इसी प्रमोट करना चाहिदा इसी जिन्ना अग्गै होई सकै उ'न्ना अस अग्गें लेई जाई सकै ठीक ऐ जी